की कहू पहिलेके लोकसब माथमे तेल लगबैत छलखिन हँ आबके युवा सब जेल लगाके मतलब की केशके पकबैत छथिन पाकि जाइत छनि हुनकर सबके केश ओहिसँ ततेक टूटल लागैत छनि की कहू से आइके लोक सब मतलब की जेल लगाबैत छथिन पहिलेके लोकसब तेल लगाबैत छलखिन तऽ केश छोट छोट राखैत छलखिन आबके लोक सब जेल लगाके मतलब की केशके बढ़िआँ बनाबऽके कारण खराब भऽ जाइत छनि झड़ऽ लागैत छनि मतलब की कमे उम्रसँ केश टूटऽ लागैत छनि तते झड़ै लागैत छनि जे मतलब की अथी नहि होइत छै एकदम मतलब साफे झड़े लागैत छनि पूरा मतलब की कनिको मतलब अथी नहि रहैत छनि से जेल बहुत हानिकारक होइत छै ओहिसँ बहुत केश टूटऽ लागैत छै